हमारे यहाँ भारत में शिक्षा के तौर तरीके हिंदी में ही होते हैं यदि हम हिंदी में बात करना चाहें तो हिंदी हमारे लिए बहुत ही सरल होता है इसलिए अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में हिंदी का ही बहुत बड़ा मान्य होता है हमारे यहाँ उस्कूल में हिंदी ही पढ़ाया जाता है इंग्लिस में पढ़ाया नहीं जाता है अन्य देशों की अपेक्षा हमारे यहाँ उस्कूलों में सर हिंदी में ही बताते हैं इसलिए हम लोग इंग्लिस पढ़ नहीं पाते हैं और हमारे यहाँ हिंदी के बहुत ही मान्य रखते हैं और अन्य जगह पर अंग्रजी बोले जाते हैं इसलिए वहाँ के बच्चे अंग्रेजी में बहुत तेज़ होते हैं और हम लोग उनसे पीछे रह जाते हैं हम हम इस हमें यह सुधार करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ भी इंग्लिस में पढ़ाया जाए और अच्छे से अच्छे टीचर को यहाँ पर रखा जो सके ताकि हम लोग हिन इंग्लिस भी बोल सकें और हिंदी भी कहीं भी जा सकें तो किसी भी जो भी इंसान मिले हमें उसको उसके तरीके से बात कर सकें